मां सोनिया सुखनाणी पई ॻाल्हायां त्री नगर हा

भाभी मुंहिंजे छोकिरे जी शादी आहे छह महिननि जे अंदरि त मूंखे घर में इंटीरियर डिजाइनिंग जो कमु कराइणो आहे त तव्हां छा वठंदा आहियो कीअं छा छा कंदा आहियो पूरो फर्नीचर समेत खपे खिड़की सोफ़ा डबल दरनि जा चौकठ वग़ैरह सभु लॻाइन नवां कराइणा आहिनि मूंखे ऐं एलडी एलसिडी वग़ैरह सभु खपे मूंखे त सॼो कमु कंप्लीट कराइणो आहे

अछा अछा केना रंग न न तव्हांजो ई सभु थींदो न तव्हांजो कमु वग़ैरह सभु मालु वाल सभु तव्हांजो ई

असांखे क्वालिटी सुठी जामु सुठी खपे क्वालिटी क्वालिटी में कोई दिक़त न अचिणी खपे पैसे जी काई ॻाल्हि न थींदी पैसे जी कोई कमी कान ईंदी पर मूंखे सुठो कमु खपे के ॾिसी करे हिकु दफ़े में कमु वणी वञे ईअं मतिलबु चार रुम आहिनि हिकु किचन आहे किचन में बि कमु कराइणो आहे इलाही बाथरूम आहिनि बाथरूमनि जे साइड में बि वॉर्डरोब लॻाइणा आहिनि कपिड़नि जा बि अॼुकल्ह नएं ज़माने जा निक न न पेंट खपे वॉलपेपर न खपनि वॉलपेपर वरी उखिरी वेंदा आहिनि हा पोइ सिम मिलंदो वरी हा त तव्हां कॾहिं फ्री थी था सघो या घरु अची करे हिकु दफ़ो ॾिसी वञो मुंहिंजे

अछा डिज़ाइनियूं वग़ैरह डिज़ाइनियूं वग़ैरह जीअं नयूं नयूं अॼुकल्ह हलियूं आहिनि मूंखे उन जे हिसाब सां ॿारनि खे पसंदि कराए करे ई कराइणो आहे

ठीकु आहे त तव्हां थोरी कोशिशि कजो की थोरो जल्दी अची वञनि त छोकी मूंखे जल्दी खां जल्दी कमु शुरू कराइणो

ठीकु आहे ऐं ॿियो कुझु बि अगरि पोइ जीअं ॾिसिणो हुजे करिणो हुजे त तव्हांजे दुकान ते कुझु डिज़ाइनियूं हूंदियूं नयूं जाम त जीअं तव्हां कमु कयो आहे जीअं तव्हां कमु कयो जेका ॿियो त मूंखे थोरो आइडियो थी वेंदो न की छा कमु कीअं कंदा आहियो कीअं त तव्हांजो जीअं फीडबैक मिली वञे मूंखे जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ तव्हांखे जॾहिं टाइम मिलंदव त तव्हां अची वञिजो ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल